बोथोरफोरा दङ गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दुफां बोथोर नै दा जोंनि बेयाव बोथोरफोरा मोजां खिन्थु हाजो हालाफोराव बोथोरफोरा बया जे बरफ गोलैयो जोंनि बेयाव बरफ गोलैया जे गरम बोथोराव गरम दं बोथोरफोरा आरो गोजां बोथोर दं बे गोजां बोथोरफोराव जों मुनिस मायाफोरा मोजां मोनो आरो गोलोम बोथोर बोथोरा खैबारथा दं मोनथाम दङ गोलोम बोथोर दैलां बोथोर दुफां बोथोर मोनथाम दं बे गोजां बोथोर जेनाखे जोंनि बियाव मोजां दंबा मोजांहै माबा थान्दाबाबो खिसुमानाव गोलोम बोथोर थायो आरो गोलोमो आरो जोंनि बेयाव दा बरथ'मान गोलोम बोथोर गोजां बोथोर दं आरो दा खिसुमान हाजोफोराव हाजो हालाफोराव

बरफ गोलैयो जोंनि बेयावबो बरफ गोलैयो समाव दा गोजां बोथोराव नै दा गोजां बोथोर बे गोजां बोथोराव बरफ बरफ गोग्लैयो देहा फानिफ्रा बया मोनो आरो दा आरो बेलेगाव गोलोम बोथोर दं दा टाउन सहरफ्राव खिसुमान गोलोम बोथोर दं आरो गोजां बोथोर दं आरो दा बेनो